جی ہلو گارمنٹ آنر سے بات ہو رہی ہے جی میم بٹیک بٹیک سے بات کر رہے ہیں جی ہاں جی ہمیں لکھنؤ چکن چالیس کے لیے گارمنٹ چاہیے جی پہلے ہم ہم پیسیز تو لے لیں گے ہول سیل میں چاہیے زیادہ

جی نہیں جیسے مطلب جیسے میڈیم ہی سے زیادہ ہم کو زیادہ آ زیادہ کوالٹی اچھی چاہیے یہی تین چار سو پیس چاہئیں کیونکہ اُس سے کیوں کہ ہول سیل میں لے رہے ہیں تو تین چار سو ہی صحیح رہیں گے نا کوئی زیادہ بھی نہیں تو کم بھی نہیں میڈیم میں رہیں گے تو ایک بار سب منگا لیں گے اگر اُس حساب سے میرا مال اچھے صحیح سے بھکا بوٹیک سمجھ میں آیا سب کو تو ہم اُس حساب سے آپ سے اور لے لیں گے جی اور کوالٹی بھی اُس کی ایک دم اچھی ہونی چاہیے مطلب زیادہ اچھی نہیں جیسے پیسے ویسی کوالٹی بھی ہوگی ہمیں پتہ ہے لیکن آپ کے یہاں سے میں نے بہت سُنا ہے کہ آپ کے گارمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اِسی وجہ سے میں نے آپ کے پاس کال کری تھی آپ سے بات ہو جائے تو اچھی بات ہے جی جی جی جی جی اچھا جیسے ہم نے جیسا ہم نے آڈر کیا آج کے سیل میں آڈر کیا تو مطلب کتنا ٹائم لگ جائے گا پہنچنے میں ٹھیک ہے صحیح ہے جی جی ٹھیک ہے اِنشاء اللہ آپ کا مال سمجھ میں آیا تو آگے اور بھی اِنشاء اللہ آپ کے یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے